موبائل گیمنگ میں پورے صناعت کو اس طریقے سے متاثر کیا ہے کہ جیسے آج کے ٹائم میں لوگ باگ گیمنگ کو زیادہ وہ کر رہے ہیں پرموٹ کر رہے ہیں ہر چیز میں گیمنگ وغیرہ چاہیے ہوتی ہے انہیں اور کیا کہتے ہیں لوگ آج کل گیم کے پیچھے زیادہ بھاگ رہے ہیں اچھائیاں بھی ہیں گیم کی اور برائیاں بھی ہیں کافی اچھائی میں یہ ہے کہ جو گیم وغیرہ کھیلتے ہیں اس سے ٹائم پاس ہو جاتا ہے کچھ گیم ایسے ہوتے ہیں جن سے مائنڈ فریش ہوتا ہے نالج بڑھتی ہے اور کافی چیز کافی ہیلپ کرتا ہے نالج امپروو کرنے میں لیکن کچھ گیم ایسے ہیں جن کی عادت لگ جاتی ہے جیسے ابھی حال ہی میں مارنے والا گیم چل رہا ہے اس میں لوگ باگ کافی کھیل رہے ہیں اسے ایک دوسرے کو مارتے ہیں اس میں اور جوئے والا گیم چل رہا ہے جس میں لوگ باگ گیم میں پیسے لگاتے ہیں اس طرح کے کافی گیم ہیں میچ چل رہا ہے ابھی میچ میں پیسے لگائے جاتے ہیں گیم کے تھرو اور ٹیم جیتتی ہے تو سامنے والے کو پیسے ملتے ہیں مطلب ایک طریقے سے جوا کھیلتے ہیں اس کے اندر اور دوسرا مارنے مرنے والا گیم چل رہا ہے جس میں ایک دوسروں کو مارتے ہیں گولیاں مارتے ہیں اس طریقے کا گیم چل رہا ہے اور کافی زیادہ لوگ اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں یعنی گیم کی لت لگ رہی ہے بہت زیادہ اور جو اچھے گیم ہیں جیسے کہ دماغ تیز کرنے والے اور اس میں نالج کی چیزیں ہوتی ہیں جو نالچ کا کوئشن کرتا ہے ایسے بھی گیم ہیں کافی بس یہی کہنا چاہوں گا اس طریقے سے متاثر کیا ہے کہ لوگ باگ آج کل گیم کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں کمائی کمانا چاہتے ہیں گیم سے ہر چیز میں آگے گیم کو رکھ رہے ہیں